ہلو ہاں بھیا جی جی میں نے بک کری ہے ہاں نوئیڈا جانا ہے مجھے ہاں سیکٹر ایٹی ون جی جی ہاں یہ چاندنی چوک سے جی پر بھیا آدھے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں آدھا گھنٹہ ہوگیا مجھے آپ کا انتظار کرتے کرتے اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے میں نے پہلے بھی اوبر سے یا اولا سے بک کری ہے پر مجھے آج تک اتنا وقت نہیں لگا بس پانچ منٹ میں آ جاتی ہے پانچ دس منٹ زیادہ سے زیادہ ویٹ لگتا ہے پر یہ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا آج مجھے اچھا جام لگ رہا ہے اچھا تو بھیا آپ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے میرے پاس پانچ منٹ میں دیکھئے میں پانچ منٹ آپ کا ویٹ اور کر لیتا ہوں کیوں کہ آدھا گھنٹہ آلریڈی میں لیٹ ہو چکا ہاں پانچ منٹ میں انتظار کرتا ہوں آپ کا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ آپ آ ہی جائیں گے کنفرم ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیوں کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا مجھے انتظار کرتے کرتے آپ کا ٹھیک ہے میں پانچ منٹ اور انتظار کرتا ہوں آپ کا اوکے آپ آ جائیے اوکے بھیا